हेलो हुँ हाल चाल तऽ ठिके छै यौ देखिऔ ई बात तऽ अहाँ सहिए कहै छिए नहि एहिठाम पानीके सच्चाइ हइ नहि ओहिजग रहैके बेबस्था हइ ओहिजग बहुत दिक्कत हइ बहुत दिक्कत हइ शरीरपर असरि पड़ै हइ मानिकऽ चलू हम भरिदिन गाड़ी चलाकऽ ओहिठम स्टैण्डमे रुकब कि किछु देर आराम करब कनि पानी तानी पिअब नस्ता पानी करब नहाएब धोएब आओर एहिजग ओहिजग शरीरके आराम चाही आओर देखिऔ जे अइसन जगह हइ कचरा बनल हइ जे आब स्टैण्डे वएह जगह हइ तऽ कि करबै मजबूरीमे ओहिठाम स्टैण्ड तऽ जाइएके होइ छै अँए बेबस्था ठीक बेबस्था ठीक तऽ सरकार ने बेबस्था ठीक करेथिन अँए हँ तऽ एहि बात बातके हमरासबके सबकोइ मिलकऽ बातके आगे बढ़ा अँ बढ़ेबै सरकारके यहाँ पहुँचाएल जेतै मानिकऽ चलू जे ओहि जगह कचरा हइ बहुत बहुत दूरके मोसाफिरसब रहै डरेबरसब रहै हइ साफ सुथरा कनि होबाके समय पानी तानी पिलक आराम केलक आओर कचरा जब रहै तऽ हमसब जतेक डरेबर छी ने जतेक डरेबर छी हमसब ईसब आगे हमसब बात बढ़बै छी जे एहि जगह धरनापर हमरासब मिलकऽ धरना जे ताकि एहि जगहके सुधार होइ अच्छा बनै बहुत दिक्कत हेतै बहुत दिक्कत हेतै के ई मानिकऽ चलू कतेक बेर हम या अहाँ कोइ भी आदमी ओहि जगह जागल रहथिन एहि लऽ कऽ तऽ सरकारके आश्वासन देल ने जाइ हमसब भी डरेबर मिलकऽ हमसब सरकारके दै छी लिखिकऽ या नहि तऽ धरना हमसब देब जे अइसन भी कष्ट हमरा आओरके ई जे छथि से अहाँसब दूर करू सरकारके बहुत फाइदा हइ कि गाड़िए घोड़ा लऽ कऽ तऽ मानिकऽ चलू जे ई तऽ हर चीज हर देसमे गाड़िए घोड़ासँ एँ जान आन आओर रकम पाटी ढुआइ हइ साग सब्जी कनिए फाइदा हइ अँए एहि देसके लेल जे हँ हँ हमसब सब कोइ धरनापर बैठल जाएब